مشرقی دہلی ضلع کی تاریخی میں تاریخی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تاریخی ہیں جیسے جامع مسجد ہے جامع مسجد کا علاقہ ہے اور یہ بہت پرانا ہے چتلی قبر صدر بزار صدر بزار بہت پرانا ہے بہت پہلے سے لوگ یہاں آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے بہت پہلے کی مارکیٹ ہے یہ بہت بڑی اور بہت زیادہ اچھا اور سستا سامان ملتا ہے صدر بزار میں یہ چوڑی والان جامع مسجد کے پاس ہی ہے ایک مارکیٹ چوڑی والان جہاں پہ بہت سارا ہرچیز آپ کو ہر چیز جو آپ چاہیں گی لینا وہ مل جائے گی آپ کو اور یہاں پہ یہ لال قلعہ ہے دہلی میں بہت بڑا لال قلعہ ہے بہت پرانا بنایا ہوا اس کا بادشاہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں انگریز لوگ دوسری کنٹریز کے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں لال قلعے کو جامع مسجد کو اور اب یہ بنا ہے اکشر دھام مندر جو بہت ہی بڑے لیول پہ اس کو بہت اچھا طریقے سے بنایا گیا ہے اس کو بھی دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں برٹش سرکار کے لوگ آتے ہیں اور بہت زیادہ الگ الگ کنٹریز کے یہاں پہ آ کے تحقیقات کرتے ہیں پوچھ تاچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں فوٹیو فوٹوگرافی کرتے ہیں ویڈیوگرافی کرتے ہیں اور وہاں رکتے ہیں یہاں کی ہوٹلنگ وغیرہ یہ سب یوز کرتے ہیں اور یہاں کے جو ضلعے ہیں ان کے بہت زیادہ فیمس ہے جیسے چاندنی چوک ہو گیا چاندنی چوک کا علاقہ وہاں گردوارا ہے گردوارا بہت پرانا بنا ہوا ہے گردوارے کی بہت وہ ہے بہت دھوم ہے یہاں کے چاندنی چوک کے علاقے کی چاندنی چوک کا جو گرادوارا ہے وہ بہت بڑا ہے بہت اچھا ہے اور وہی جامع مسجد کے آس پاس کے ایریے کے پاس ہی ہے وہ بھی